नमस्ते

पॉलिसी बीमा की पॉलिसी कहाँ से है चंदौली में कहाँ के अच्छा अच्छा क्या उमर होगी बच्चे की अच्छा अच्छा तो मंथली में कितने का कराना चाहते हैं पॉलिसी अच्छा अच्छा हमारे यहाँ एक पालिसी है एक हज़ार पर मंथ की एक हज़ार पर मंथ की है उसमें आपको क़रीब बीस साल तक जमा करना होगा पैसा बीस साल तक जमा करेंगे पैसा आप तो आपका जमा होगा ढाई लाख रुपये और बीस साल बाद अब जब आप पैसा निकालेंगे तो वह पैसा हो जाएगा आपका साढ़े तीन लाख रुपये मतलब वह हमारी जो बीमा कंपनी है वह आपको पाँच परसेंट ब्याज देगी आपके पैसे पर बीच में आप कि कोई क़िस्त फारिश नहीं होनी चाहिए

आगे जमा कर सकते हैं लेकिन उसका चार्ज लगता है क़िस्त आप कि बाउंस होगी तो उसका चार्ज लगेगा थोड़ा बहुत

क़िस्त बाउंस नहीं होनी चाहिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना हैं आपको

एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी हमारी पूरा फुल बीमा करती है आप जितने का बीमा है आपको मतलब क़रीब पाँच लाख रुपये आपको कंपनी रिफंड करेगी ढाई लाख का बीमा है पाँच लाख रुपये आपको कंपनी देती है एक्सीडेंट में एक्सपायर होते हैं तो एक्सपायर नहीं होते हैं तो मेडिकल का है डिस्चार्ज वग़ैरह मेडिकल का जो भी है ख़र्चा आपको मिलता है क्लेम करने पर

और एक ही तरफ़

हाँ ख़ाली है हाँ हाँ तो पूरा एड्रेस अपना लिखकर हम को मैसेज कर दीजिए हम आ जाते हैं और आपका सब बच्चे का आधार कार्ड वग़ैरह सब है बना हुआ आधार कार्ड बना हैं डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की आधार कार्ड नहीं बना है आधार कार्ड उसको पहले बनवा लीजिए आप तो आधार से अपडेट हो जाएगा तो होता रहेगा और आप पर हाँ हो जाएगा बर्थ सर्टिफ़िकेट है तो हो जाएगा और कोई सर्टिफ़िकेट अब मिल लेंगे कल मिल लेते हैं यहाँ पर